हलो हलो आप अंकित मोबाइल शॉप से बोल रहे हो क्या हिंडोन से अच्छा मेडम मोबाइल लेना है वीवो वी ट्वेन्टी सेवन फाइव ज़ी मैं कौन कौन से नए फीचर हैं

हाँ मेडम लेना है मुझे कम से कम पंद्रह हजार रूपए में लेना है यही लेकिन वो क़िस्त में लेना है

हाँ डॉक्युमेंट्स क्या क्या मैडम वो तो ले आऊँगी मेडम मैं कब से कब खुलती है आपकी दुकान अच्छा तो मैडम मैं अभी तो मैं आ जाऊंगी मैडम बारह बजे तक अच्छा कब खुलेगी तो मुझे तो आज ही मोबाइल लेना जरुरी था मेरा मोबाइल खो गया था तो इसलिए इमरजेंसी में मोबाइल मुझे लेना आज ज़रुरी है मैडम अच्छा तो ये आपकी दुकान किधर पड़ती है थोड़ा सा आप पता बता दीजिए अच्छा तो मैडम हाँ मैडम इसी में लेना है यही मैंने देखा था ये थोड़ा पसंद आया मुझे मोबाइल अच्छा

तो क़िस्त में क़िस्त भी लेनी है मैडम किस्तों में लेना है मुझे ऐसे कैश में तो है नहीं है कितनी फर्स्ट क़िस्त कितनी देनी पड़ेगी मैडम अच्छा उसकी रैम कितनी होगी मोबाइल की अच्छा रैम मेंबोरी अच्छा ज़्यादा में नहीं मिलेगी क्या मैडम मुझे कम से कम एक सौ अठाइस मेमोरी चाहिए इतने में नहीं आएगी अच्छा तो ठीक है मैडम आती हूँ मैं है न जी मैडम धन्यवाद